सर प्रणाम कहलहुॅं सर हम सूरज कुमार बाजि रहल छी अँ हमर बचा आहाँके इसकुलमे पढ़ै छै ठिक छै हँ अखुनका मौसम तऽ देखते छियै की छियै फिलहालके मौसम सर ठण्ढी बढ़ै कारण बच्चा के कनी जाइमे दिक्कत भऽ जाइ छै तऽ ताहि के लेल कम सऽ कम दस दिनके छुट्टी दैतियै जी जी हँ हँ लेकिन सर की छै हँ हँ जी जी मौसम से गड़बड़ छै बल्कि एतऽ सऽ दूरी कनी बिशेष भऽ जाइ छै मानलियै कि गाड़ी छै नही किछु ताहि के बावजूदो दूरी कनी छै बिशेष तऽ कनी दिक्कत भऽ जाइ छै आ ठण्ढी देखते छियै कते आओर दू दिन से कते बैढ़ गेलैहँ हँ हँ अँ हूँ हूँ जी जी हँ नहि नहि एखन हम एखन तऽ कोनो टेस्टो नहि छै फिलहाल टेस्ट किछु दिन पहिने भेले रहै जे एखन आठ दस दिन एबसेन्टो भऽ जाइ छै तऽ कोनो दिक्कत नहि होयबाक चाही हँ हँ हँ हँ जी जी हँ हँ ई से तऽ मानलहुॅं हँ कहियौ हँ लेकिन देखियौ इसकुल कि छियै मानलियै गाड़ी के ब्यवस्था इसकुल तरफ सऽ देने छियै लेकिन तैयो दूरी नहि किछु तऽ एतऽ सऽ एक घण्टा के रस्ता भऽ जाइ छै छोट बच्चा छै एल के जी मे पढ़ै छै तऽ कनी दिक्कत तऽ भऽ जेतै ने हँ हँ जी जी लेकिन तैयो छै आब छोट बच्चा छै कानऽ लगै छै सर्दिए बुखार जुखाम भऽ गेल सर्दी के मौसम छै तऽ कनी दिक्कत भऽ जाइ छै ने जी जी हँ हँ लेकिन तैयो देखतियै फिलहाल एखन कहैके मतलब टेस्टो भेले रहै आब तऽ ओना फाइनले एग्जाम हेतै ने आब आब तऽ एग्जाम कते दिनके बाद हेतै जी जी हँ हँ तऽ सर आब लास्ट के तऽ फाइनले एग्जाम हेतै आब ओहि के बाद अगले क्लासमे जेतै आ आब ओना इसकुलके कहियौ ठीक छै सर ठीक छै ठीक छै चलू तहन ठीक छै पाँच दिनके छुट्टी कऽ देबै ठीक छै ठी छै रखै छी